हम नेहा बाजय छियै हमरा तीन तारीख़ के पटना जेनाइ छै हम जे गाड़ी बूकिंग केने छियै ओ गाड़ी बुक हेतै